हाँ डांसिंग सैक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं क्योंकि आज कल के जो बच्चें हैं वो जैसे हम क्लासिक पहले हम लोग क्लासिक डांस करते थे जिसके अंदर कत्थक हो गया भरतनाट्यम हो गया ये करते थे फिर आज कल के जो बच्चें हैं वो क्लासिक से साथ में भरतनाट्यम को भी भरतनाट्यम कर रहे हैं उसमें अपने हिप हॉप ऐड कर देंगे रिमिक्स ऐड कर देते हैं तो किसी न किसी तरीके का नया नया एवॉल्यूशन हो रहा है डांसिंग के अंदर भी तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं लोग वेस्टर्न और इंडियन को मिला कर इंडो वेस्टर्न डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं गानों को रिमिक्स कर के बीट्स पे किस तरीके से कत्थक कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं अब सिर्फ वर्डिंग पे वो लोग डांस नहीं करते हैं बिट्स पे करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में डांस करने लग गए हैं